हाँ जी कौन नमस्ते हाँ जी वाटर बॉक्स सप्लायर बोल रहा हूँ अंकित कुमार बोलिए जी पानी तो आ रहा है रेगुलर हमारे यहाँ से तो लेकिन क्या है कि फिलहाल के टाइम पे पानी का सॉरटेज चल रहा है तो कम ही पानी खुलते है हम यहाँ से लेकिन लेकिन आप लेकिन आप बता रहे हैं कि एक दो बाल्टी इतना कम भी नहीं खोलते है पानी आता है लेकिन इतना कम भी नहीं आता है पानी तो रेगुलर जा रहा है हाँ तो हाँ यदि कोई लीकेज होगा तो इस वजह से नहीं आ रहा होगा आपके लिए सब प्रॉपर तरीके से वरना हमारे यहाँ से तो रेगुलर पानी खोल रहे हैं हम फिलहाल ये है कि थोड़ा कम खोल रहे हैं सॉरटेज चल रहा है बिजली का और पानी का इस वजह से लीकेज की वजह से कम आ रहा होगा कौन सी जगह पे है वैसे लीकेज जी चार मकान पीछे की साइड है बिल्कुल आपका जी आप कंफर्म होना कि वहाँ पे लीकेज है जी फिर तो लीकेज ही है फिर तो हमको हमारी टीम लानी पड़ेगी वहाँ पे आप एक बार और कंफर्म हो जाएगी कि हाँ वहाँ पे लीकेज है लेकिन ऐसा ना हो गया मैं मेरी टीम को लेके आ जाऊँ और वहाँ पे लीकेज ना हो फिर बाद में परेशानी हो इस वजह से आप एक बार कंफर्म कर लेते यदि वास्तव में ही वहाँ लीकेज है तो मैं मेरी टीम को लेके आ जाता आपकी समस्या का समाधान हो जाता जी वैसे जी जी इसको तो आप ऐसा करो बता दो मेरे लिए कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लीकेज ही है तो मैं अभी भेज देता हूँ मेरे बंदे कुछ देर बाद में मतलब वो आप पेपलेन को सही कर देंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और वो पानी वेस्टेज हो रहा है वो भी बच जाएगा आप एक बार हाँ ठीक है तो मैं भेजता हूँ मेरी टीम को लेके पहुँचता हूँ या फिर मैं भी आऊँगा उनके साथ में आ रहा हूँ आप वहीं मिलना मुझे और कॉल कर देना दस मिनट बाद ओके